नमस्ते नमस्ते और कैसे हो भैया हाँ भैया आपने बिल्कुल ठीक सुना आप कैसे याद किए मुझे भैया अच्छा अच्छा भैया श्रियान्स गुप्ता को तो मै भली भांति भैया मेरे पास तो बहुत सारे ब्रांड हैं कार की बहुत सारे जैसे फोरचूनर है मेरे पास और ट्रेवलिंग के लिए बहुत सारे कार हैं आप मतलब कैसे कार में जैसे कोस्ट के हिसाब होता है मतलब कार कौन सी आपके जैसे सस्ती कार में घूमना चाहते हैं तो उसका पैसा कम लगेगा थोड़ा हाई फाई कार में घूमना चाहते हैं तो उसका पैसा ज़्यादा लगेगा इस हिसाब से है भैया भैया मेरे पास तो बहुत सारे ब्रांड है वी आई पी कार की जैसे फोरचूनर हो गया थार हो गया सफारी हो गया बहुत सारे कार्स की ब्रांड है आपक किस कार में घूमना पसंद करेंगे आप ये बताइए बहुत अच्छे मैंने ड्राइवर्स भी हैक करके रखा है मतलब हायर किए हैं ड्राइवर भी आपको मतलब अच्छे से गाइड करेंगे आप जहाँ आपको जाना है वहाँ पर आपको आसानी से पहुँचाएँगे उनको नॉलेज है बहुत सारी जगहों के बारे में जहाँ जहाँ जाना है वह आपको मतलब कोई तकलीफ़ें नहीं होने देंगे भैया भैये सफारी का तो तीस हज़ार लग जाएगा भैया और आपको भी कितना समय लगेगा मतलब कितने दिन का टाइम लेना चाहते हैं आप तो भैया तो तो भी पच्चीस हाँ पचास हज़ार लग जाएगा भैया तब

नहीं भैया मैं बहुत अच्छे से आपको जान रही हूँ भली भाति जान रही हूँ आप मेरे करीबी मित्र श्रेयान्स गुप्ता के दोस्त हैं यह भी मुझे पता है लेकिन भैया आपको पता होना चाहिए कि सफारी गाड़ी का कितना आज डिमांड है अगर आप उसको तीन चार दिन के लिए हायर कर रहे हैं तो उसका पैसा ज़्यादा लगेगा भैया आपको समझना पड़ेगा यह बात पचास हज़ार भैया यह मतलब

अरे भैया बात कितने लाख की आती है कितने की नहीं आती है उसकी बात नहीं है भैया आप उस पर नहीं जाइए चालीस हज़ार भैया

हाँ हाँ आप हाँ हाँ हाँ भैया हाँ भैया आपकी बाते बिल्कुल सही है आप बहुत अच्छे से पूछ रहे हैं आपकी भावना मैं समझ सकती हूँ की हर इंसान का मतलब वो रहता है कि मुझे गाइड करने वाला अच्छा ही होना चाहिए बिल्कुल मैं आप जैसा चाहते हैं मैं वैसा हीं ड्राइवर आपको दूँगी आपको कोई भी तकलीफ़ नहीं होगा वह आपको बहुत अच्छे से गाइड करेगा भैया मेरी बात सुनिए पहले आप सनातन धर्म के धार्मिक होना चाहिए नसापत्ति नहीं करना चाहिए यह ड्राइवर आपको बहुत अच्छा मिलेगा और पता है जो मैं आपको ड्राइवर देने वाली हूँ वह ड्राइवर आपको जिस स्थान पर जाना है उस स्थान पर बता दे पहुंचा देगा बिना किसी हिचकी हिचकिचाहट ओके ओके